जैसे की पलिबारी मीटरमे किछु काँपिये खातिर लड़ाइ भऽ जाइ छै बर्तन खातिर लड़ाइ होइ छै कोनो चीज खातिर भऽ जाइ छै लड़ाइ किछु किछु खुच कऽ खातिर आब छियै तऽ एक जगह तऽ हेबे ने हर किछुमे फेर हेबे ने करै छै आब काँपी छियै तऽ कहाँ राखि देलकै नहि रखै ओ खातिर लड़ाइ हइतै हर किछुमे होइते रहै छै लड़ाइये झगड़ा एना एना हजारो होइ छै लड़ाइ ओतना सोचके चलबै तऽ नहि ने जा सकबै घरमे छियै तभी घरमे ही होइतै बर्तन बासन आओर किछु खातिर लड़ाइ होइते रहै छै तऽ केना केना करब सोचे पड़ै छै